जी एहन चीज अछि जकर जकरा हम सरकारके सहयोगके जरूरत मानै छलहुँ मत्स्य विभागमे हमरा हिसाबसँ देखल जाइ तऽ माछ मारबाकमे मत्स्य विभागके हमरा ई चीजके सूचना देबाक चाही जे हमरा एम्हर बान्धके समस्या बाढ़िके समस्या छलै तऽ बान्ध बहुत ज्यादा जरूरी छलै किएक तऽ जे जे मत्स्य पालन करै छथिन तऽ अचानक सए यदि बाढ़ि आएल या कोनो पानि भेल तऽ ओ माछ दहा जाइ दहाइ जाइ छलै आ हुनकर बहुत बेसी नुकसान भऽ गेल तऽ जाहि कारण हम सरकारके इएह कहब कि बान्ध बनाबू सबसँ पहिलुक कारण जे बान्ध बनाबू एहिसँ कि हैत तऽ मत्स्य पालनमे जे छै से बहुत ज्यादा

हुनका नुकसान भऽ जाइ छै हुनका हानि भऽ जाइ छै तऽ एहिके लेल एम्हर बान्ध बहुत जरूरी छै बाढ़ आबै छलै आओर सबटा माछके दहाकऽ लऽ कऽ चलि गेल तऽ ओहिसँ तऽ नीक छलै ने कि बान्ध यदि बनि जेथिन बनि जेतै तऽ अपना आपमे माछ घेरल रहथिन रहतै आओर ओहिपर अथी हेतै मत्स्य विभागके नजर देबाक चाही एहिसब चीजपर